आमच्या आसगांवा गोंयानच म्हण तूं जर तर हांव आतां म्हापशानय राव म्हापशान रावतात म्हापशान आतां जे आतां आतां गणेश चतुर्थीच्या टायमार जर गणेशाची ह्या आतां हनुमन जॅ् केका हनुमान जयंतीक नाटकां जाता आमच्या हितूर हनुमान नाट्य गृहान तें तें हेका बोडगिनी बोडगेश्वराच्या देवळान जात्रा जात्रा आतां शिगमो म्हटलो म्हणटोकनी ती कांय भिकी ह्या आता शिगमो शिगम्याची रोमटां जातात आतां क्रिरिस्तावाचो सण येयलो काय तो कार्निवाल जाता अशें खूब तरेचें आतां ह्ये प्रत्येकाचो कोणाचो सण येयलो काय मोराचो म्होणटा म्हणटा तेचीय ह्ये जाता तेचे कित् तरी रोमटां बी चालूत आसता अशें खूब तरेचे कितें कितें ना कितें आतां आमचें फेस्टीवल चालू आस् नाल्या एक एक एक एक किए किए प्रोग्राम किए तरी चालूच आसता आनी व्हो गो प्रोग्राम पोवपाक म्हुणू एक आमी सगळे जाण एक एक हिंदू क्रिश्चन सगळे एक जाता आनी तो प्रोग्रामाचो आमी आस्वाद घेता